अरे वर्षा तुमको पता है एक दिन मेरे में मोबाइल में एम एस एम एस आया था कि उसमें है ना आधार अद्यतन ओ का बता रहा था अनुरोध कर रहा था तो मैंने सोचा देखा मैंने उसको तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा तो मैंने सोचा इसकी पुष्टि करने के लिए मैं इसको मैसेज करूँ कि ना करूँ तो मैंने सोचा की तुमसे पूछ लूँ इसकी ऑनलाइन भी ऑनलाइन देखूं क्या इसकी स्थिति जांचने के लिए हाँ वही ये कहीं फेक तो नहीं है हाँ हाँ तुमको क्या लगता है देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए अच्छा हाँ ठीक है तो हाँ उसमें ऐसे ही आया था आधार अद्यतन के बारे में हाँ एक एस एम एस ही आया था मेरे पास तो हाँ तो मैंने सोचा कि तुम मेरी बहन है तो मैं तुमसे पूछ लेती हूँ तुमको कुछ पता हो हाँ चलो ठीक है तो चलो छोड़ो नहीं देखते हैं तो फिर उसको हाँ